इसकुलमे सिलाइ मुर्गी पालन पशुपालन आदि कऽ आदिके पढ़ाइ होइ रहले चाहिए काहेकि एहि सभके परीक्षण प्रशिक्षणसँ आदमीके नया नया रोजगार मिलतै जौ ई सभ चीजमे रुचि रखै हइ जौ मुर्गी पालनमे सिलाइमे ई सभमे रुचि रखै हइ ओकरा पढ़ाइसँ एक नया शिक्षा मिलतै जेकरासँ ओ अपन बिजनेस स्टार्ट करि सकै हइ ओ अपन रोजगार चलाइ सकै हइ ई सभ सीखिके जेकरासँ अपन गाँवमे इएह सभ ई सभ पढ़ाइ होइसँ बहुत गरीब सभके राहत मिलतै ओकर अपन रोजगार मिल जतै ओ सभ अपना ई सभ सीखिके अपना भरण पोषण करि सकै हइ अपन परिवारके चला सकै हइ मुर्गी पालन भी जरुरी है पढ़ाइसँ मतलब सिलाइ भी जरुरी है ई सभ अपना लाइफमे करएके चाही करएके चाहिए जेकरासँ अपना एक अलग रोजगार मिलतै जेकरासँ अपना आदमी